آپ اوبر آفس کے ہیڈ آفس سے بات کر رہے ہیں میں نے آپ کی کمپنی کے وہ گاڑی بک کری تھی جو کہ گاڑی میرے گھر کے سامنے صحیح ٹائم پر پہنچا اور مجھے ایک دم صحیح ٹائم پہ ریسیو کیا اور آپ کے ڈرائیور نے ایک دم مجھے صحیح ٹائم پہ مجھے اپنی منزل پر پہنچایا اور اسی لیے میں آپ کے ڈرائیور کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور اس کے بعد اگر مجھے کبھی ضرورت پڑے مطلب اولا اوبر بک کرنے کی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسی ڈرائیور کو بھیجیں کیونکہ اس کی عادتیں بھی بہت اچھی ہیں انہوں نے مجھ سے بہت اچھی طرح سے بات کی اور مجھے ایک دم صحیح ٹائم پہ اپنی منزل پہ پہنچایا تو اپنی منزل پہ پہنچایا اور اس کے بعد اگر مجھے ضرورت پڑے تو مجھے دوبارہ میں یہ اگر پھر سے یہ کروں تو مجھے وہی ڈرائیور پھر سے آپ آفر کرنا